रोजी रोटी ला अखन हम किछु नहि कऽ रहल छी कियाकि हम जे छै से एकटा विद्यार्थी छी अखन हम अध्ययनमे लागल छी और विद्या अर्जनमे लागल छी आ जँ गप रहलै कॅरियर केँ तऽ हम एहिसँ अपन कॅरियर शुरु करऽ चाहब विद्या अर्जन केलाकेँ बाद हम किछु अपन रोजी रोटी लए तकबै जे अखन तक हम नहि तकलहुँ हँ आगु बढ़लाके बाद हम किछु चीज पर अहाँकेँ कहब कि हम की रोजी रोटी ताकब से कियाकि अखन जे छै से हम स्नातकमे छी आओर एहिठाम हमरा हाथमे अखन रोजी रोटी ला नहि किछु अछि आ नहि हमरा घर से कहल गेल यऽ रोजी रोटी शुरु करै लए ताहिमे अखन तक रोजी रोटी शुरु नहि कऽ सकल छी आ कैरियर दिश अखन हम बेसी ध्यान देने छियै कि हम आगू की करब ताहि पर हमर बेसी ध्यान अछि तैॅं हम रोजी रोटीकेँ गप अखन तक नहि सोचलहुँ हँ